हँ हैलो ओ तऽ हम सीतामढ़ी जिलासँ बोलैत छी सीतामढ़ी जिलामे डॉक्टरसभ तऽ बहुत हइ आ डॉक्टर बहुते अच्छा इलाजसभ ठीकसँ ठीक ठाक हो जाइत छै आ इलाज डॉक्टर हम एक बेर करबयने छियै ठीक हइ डॉक्टर यहाँके हँ आउ अहाँ यहाँपर सभ दबाइ मिल जायत सभ पासेमे मिल जाइत छै स्टोर हइ दबाइके डॉक्टर अच्छा डॉक्टरमे तऽ

बहुते अच्छा इलाज करत अभी हो गेल गेल बहुते दिन गेल रहली हम यहाँके तऽ व्यवस्था ओतेक अच्छा ना हइ एम्बुलेंस उम्बेलेंस लेकिन ना मिलत ओतेक हँ तऽ एम्बुलेंसके यहाँ कमी हइ बहुत आजू बाजूमे तऽ खाली ऑटो मिलत आओरो कहाँ किछो मिलत जल्दी पहुँचैके लेल अहाँके उएह ऑटो मिलत ओहिके बाद तऽ ई होस्पिटलमे एम्बुलेंस उपलब्ध ना हइ ओ तऽ यहाँ तऽ डॉक्टरसभ टाइमसँ नहि अबैत छै अच्छा ठीक हइ आउ ओहिके बाद देखल जेतै